से यहाँ छथिन बहुत अथी लगय छै बेगूसराय अथीमे धरमशाला छै रहयके लिए जाय छथिन मेला ठेला केनाहियो होि छै देखयके लिए आबय छै लोक बेद बहुत छथिन ओकर व्यवस्था बहुत बढ़िआँ करने से ओइमे रहय छै आदमी अर कोनो तरहके दिक्कत नहि होय छै रहयके ऑटो घोड़ा रिक्शा सब बस उस सब छै तब ओइपर बैठके रहय छै आदमी कोनो दिक्कतके बात नहि होि छै उ सबसँ बहुत अथी छियै खुश कोनो बात दिक्कत नहि छै आरो अइजाँ कहय छै घुमय फिरय मेला ठेला रहय छै कोनो बहुत बहुत दूरीके आदमी आबय छथिन रहयके लिए व्यवस्था बहुत सुन्दर छै बनल ओइ सबसँ बहुत अथी कोइ कष्टके बात नहि छै ओइ सबसँ बहुत अथी छियै आरो बहुत बहुत अथी छै बड़ा बड़ा छै बङ्गला घर रहय छै ओइमे सब जा करिके सब घुरय उरय छथिन रहय छथिन सब आरो हर तरहके आदमी जाइ छथिन खाना पीनाके कोइ दिक्कतके बात नहि रहय छै बहुत सुन्दर सुन्दर खाना पीनाके व्यवस्था बहुत अच्छासँ होि रहल छै होटल बगेरह सबकुछ छै ओइजां बेगूसरायके अथीमे उ सबसँ बहुत अथी रहय छथिन आरो बहुत बहुत दूराके लोग आबय छथिन आओर सब जा करिके बस ट्रेन ऑटो रिक्शा चलय फिरयके लिए कोइ दिक्कत नहि आरो ओइसँ बड़ा आब कोन चीज होतय किछु नहि होतय आरो रहय छै बहुत व्यवस्था करने ओइ सबसँ आरो जाइके ओइ सबसँ रहय छै होटल बड़ा बड़ा होटल सब छै खाना पीना सबके लिए छै सब सबकिछुके लिए अथी छै बहुत सुन्दर बनल आरो बहुत बहुत दूरीके लोग आबय छै आबय छै जा करिके तब जा करिके बैठय छै ओइपर रहय छै कोइ दिक्कतके बात नहि होइ छै बहुत रहय छथिन बढ़िआँसँ खाना पीनाके कोइ दिक्कत नहि